हम लोग खाना में नाश्ता में खाते हैं रोटी सब्जी दो रंग का सब्जी चाहिए जैसे आलू गोभी का सब्जी बनाए तो उसमें हम लोग को हींग डालना जरूरी रहता है क्योंकि हींग डालकर ठंडा में खाते हैं तो बहुत फायदा करता क्योंकि ठंडा लगने नहीं देता है इसलिए हम लोग सब्जी में हींग डालके खाते ही हैं ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है सबको ये खाना चाहिए उसके बाद हम लोग खाने में दाल चावल दो तीन रंग का सब्जी फिर पापड़ चिप्स सब खाते हैं उसके वो सब खाने हर एक सब्जी दाल में भी हम लोग तड़का लगाते तो हींग डालके तड़का लगाते क्योंकि हींग खाना अभी अभी का है ना जो भी किसी को भी कोई चीज खा लिया तो ऐसे गैस बन जाता है उल्टी होने लगती है ये सब खराबी करता है इसीलिए हींग खाते रहो तो कुछ का साइड इफेक्ट नहीं करता है इसके लिए यहाँ पे हींग हर एक सब्जी दाल सब में हींग डालके खाना ही चाहिए वैसे नहीं होता है तो ही ये पाचन शक्ति के लिए हींग को वैसे भी हम लोग दूध में भी डाल के पी सकते हैं जो उसे गैस नहीं बनने देता है हींग ये सब खाना जरूरी रहता है उसके बाद हम लोग रात के खाने में रात के खाने में रोटी सब्जी दूध दही जो होता है ये सब रात के खाने में भी हम लोग खाते हैं दोपहर रात दिन का खाना में चावल भी हम लोग को चाहिए रात में भी थोड़ा चावल पहले दो चार रोटी खाके उसके बाद थोड़ा सा चावल हम लोग को खाना जरूरी है वो हम लोग खाते ही है क्योंकि हम लोग को आदत हो चुकी है ये सब खाने का उसके बाद उसके बाद हम लोग मीट माछ भी खाते हैं मीट माछ भी खाते कभी कभार खाते हैं पर दाल चावल सब्जी दो तीन रंग का सब्जी चरौरी पापड़ चिप्स हम लोग रोजाना खाते हैं इसलिए हम लोग को ये सब अच्छा लगता है खाने में क्योंकि माछ मिट तो डेली अच्छा नहीं लगता दाल चावल लिया जो हम लोग डेली खाते हैं तो अच्छा लगता है रोटी दाल चावल दही दूध यही सब है जो हम लोग डेली खाएंगे तो हम लोग को अच्छा लगता है